ہمارا علاقہ نچلا علاقہ ہے اور ایک سیلابی علاقہ ہے جس کی وجہ سے فشنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ گڑھے ہوتے ہیں جہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور جس چیز کے لیے سب ہم جانے سے پہلے ہم لوگ جال کی تیاری کرتے ہیں کچھ نوکیلے بنسی بناتے ہیں جو تاڑ کے ہوتے ہیں اس میں آٹا گوندھ کر کے اس کے چاروں طرف لیپ لگاتے ہیں اور پھر ہم لوگ مچھلی میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے مچھلی شکار ہو جاتی ہے اور یا پھر اس طرح کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ایک جال لیتے ہیں چار لوگ چار دوست رہتے ہیں چار طرف پکڑتے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ مچھلیاں جال میں آ جاتی ہیں اور پھر ہم لوگ چن چن کر کے اپنے جھولے میں رکھتے ہیں پھر ہم لوگ نہاتے ہیں تھوڑی مستی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ مچھلی لے کر کے ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں